हैलो मेरी बात कोटक के मैनेजर कोटक मैनेजर आकिब जी से हो रही है मेरे को कार के लिए लोन चाहिए था मेरे को कार चाहिए एक्स यू वी सेवन हंड्रेड मेरे को लोन जितने मेरा लोन जल्दी सेंशन हो जाएगा उत्ते जल्दी चाहिए मेरे को द कार लोन चाहिए अब कार का फुल लोन मतलब मेरे को ट्वेंटी लाख अराउंड का लोन चाहिए मैं मेरा घर रख सकता हूँ अच्छा और क्या बोलते हैं कितना इंट्रेस्ट लगेगा और कैसा क्या ई एम आई कॉस्ट क्या रहेगी अच्छा और एक मेरे को अगर और क्या मैं इसमें कुछ बेनिफिट मिल पाएगा मतलब कुछ अपने लिए हो पाएगा जैसे कि एना उसके लिए ज़्यादा लोन लेते हैं तो कुछ कम हो पाएगा क्या

ओके तो नहीं आप मेरे को बताएँ न आपकी ब्रांच कौनसी ब्रांच में आप बैठे हैं गोल बाज़ार ब्रांच में तो आप वह सेकंड फ्लोर में बैठते हैं क्या मैं आया हूँ वहाँ पर शायद ओके तो मेरे को डॉक कागज़ात क्या क्या लगेंगे लाने के लिए तो आप मेरे को बता दीजिए कि मतलब अप्रूवल हो जाएगा ना मेरे को तो यह अप्रूवल की ज़रूरत ही है अच्छा और क्या बोलते हैं मैं फिर मंडे को कितना बजे आप मेरे को मिलेंगे फ्री टाइम में मैं उस टाइम आ जाउँगा क्योंकि मेरे को अप्रूवल चाहिए ही है चलिए ठीक है धन्यवाद फिर मैं आता हूँ फिर आपके पास लोन लेने के लिए